हेलौ हेलौ नोंथां माथो बै रायजोनि फुख्रियाव ना सारगोन बादि होन्नाय खोनादोंमोन आं

खबर गैयामोन नामा ए बेखौनो नै ओंखारनो नागिरदोंमोन आं नोंखौ दंहैयो नंनानै औ औ जेया बेखौथ'लै आं नोंनावनो खबर लाहरदों सोरनावबा मोनगोन नामा नंनानै खाथि खालाफोर रावनावबो गैया ना

औ बेबो जारला जासै नायाबो बेसेबां देरदोंथाय देग्लाय आटसा औ औ औ नाफ्राबा बेसेबां देरखो देग्लाय औ औ औ औ सोर सोरबा थांखो कय किजि कय किजि गोलैगोन जाखो फिनाया बिसि फिनाया बिसि बुरजा फियामोन औ औ औ

होमबा ओंखारसै आंबो ए आंबो नै ओंखारलांसैयानो रिदि जाखाबाय बे जेखौ मोनबा मोजां जागौमोन आरो आटसा बेबो होमबालाय थोलायखानाय नङासो नामा औ औ औ औ

औ दे होमबालाय आं ओरै नोंखौ लानानै थांगौ नोंसोरनिथिं औ औ ओंखारबायानो नै